جی بھیا بس روک دو روک دو پہنچ گیا میں پہنچ گیا جی بھائی کتنے پیسے ہوئے چار سو اچھا کیش تو ہے نہیں میرے پاس آپ یو پی آئی کہ یو پی آئی چلاتے ہیں آپ فون پے پے ٹی ایم کچھ بھی اچھا فون پے چلاتے ہیں آپ اچھا میں کرتا ہوں فون پے سے شاید فون پے پہ شاید سرور ڈاؤن تھا آج ابھی چیک کرتا ہوں میں فون پے کا سرور ڈاؤن ہے ہاں پے ٹی ایم پے ٹی ایم سے کروں میں ہاں کر دو پے ٹی ایم پے ٹی ایم سے ہاں ٹھیک ہے پے ٹی ایم سے کرتا ہوں میں یہ ہو گیا آپ کے ٹھیک ہے بھائی دھنیہ واد